आंहा दिनै अमा बायनानै लायगोन बेंटलाव बेंटलाव लायनोसै अमा फिसा देलायगासिनो दं दा देलाय खांनानै बेंटलाव थांनोसै अट' नेदों बेंटल गारि अट'जों थांनोसै अट'जों थांनानै अमा फिसा बायबाय बायनानै अमा फिसानि दामानो जाहैबाय सारि हाजार बुङो फानग्राफ्रा सारि हाजार थिन हाजार बुङो बेखौ लाबोबाय दाम दर मिलायबाय साराय थिन हाजारनि आरो लानानै अट' नेथ'बाय अट' नेथ'नानै बेंटलिनिफ्राय जोंहा औगुरियाव फैफिनबाय न'आव न'नि फारसे आरो बेखौ बायखांनानै सानथिफुराव जोंहा मोसौ लायगोन मोसौ दामब्रा बेखौ लायनो ओंखारबाय ओंखारनानै ओंखारगासिनो जोंहाबो बोराया सानैबो थांगोन बायगोन गारि नेगासिनो गारि नेनानै सानथिफुर गारि नेगासिनो बे सानथिफुरनिफ्राय थांसै सानथिफुराव मोसौ मोसौ बाजाराव हाब्बाय मोसौ नायबाय मोसौ नायनानै दामखौ सोंदों फिसा फिसा बायनानै न'आव लाबोनो न'आव लाबोनानै लाबोबाय बायनानै लाबोबाय लाबोनानै गांसो आदार जाहोबाय खानानै होबाय आरो अमाबो बायनानै लाबोबाय दाउयाबो दङ दाउबो आरो बोरमाबो दङ जोहा दाउ अमा बोरमा मोसौ बेयो दङ बेसोरखौ खानो दै दौनो मोसौ खास्लायखांबा आरो बोरमा खानांगौ बोरमा खानानै खास्लायखांनानै आरो अमा खास्लायनांगौ हाग्रा गोथां जाहो जोबनांगौ हाग्रा गोथां जाहोनानै आरो दाउनो आदार होनांगौ आदार होनानै आरो दाउखि दाउला सिबस्रांनानै गारस्रांजोबनांगौ आमफायसो खामानि मावबाव नांगौ संनाय जानायनि ओमफायसो बायराफ्राव बिदिनो समाव दाउ अमा फिसिनानै फान्नानै आरो मोसौखौबो फान्नोसै फान्नानै बिदिनो मासेयाव फन्द्र हाजार सल्ल' हाजार बिदिनि फानो आरो दाउफोरखौबो बिदिनो किजि मालाबा थिनस' मालाबा इदिनो साराय थिनस' फानो किजि आरो बिजोंनो नखर सालायो आरो बिजोंनो न' गंसे खुनुरुखुम दाउ अमा बोरमा फान्नानै खुनुरुखुम न' गंसे लुनाय जाबाय